एक म्हळ्याक कंप्यूटर टॅक्नोलाॅजी तयार जाल्या तातूंतल्यान नवी गजाल तयार जाल्या ती म्हण्टी एनिमेशनाची तेका लागून एनिमेटराचे जाॅब तयार जाल्यात दुसरें परत कंप्यूटराचेरूच पयलीं हातान करताले पूण आतां कंप्यूटर इलस्ट्रेटर्स म्हणजे रेखा चित्रकार जे संगणकाचेर काम करपाक शकतात अशेतरेचो एक जाला काॅल सेंटरा भरपूर जाल्यांत ताका लागून आतां काॅलराचे जाॅब जे आसात फक्त काॅल्स करपाचे काॅल्स घेवपाचे हें जें काम आसा तें खूब रात दीस थ्री सीक्टीफाय डेज आनी ट्वेंन्टीफोर हावर्स तशें चोवीस तास करूं शकता दुसरें आज काल कोणाकूय मॅकानीक सर्वीसमेन बी अशे म्हणनात गाडी बीडी घेवपाक गेलो जाल्यार तांकां व्हडलो पोश्ट आसा तोवूय एडवायझर म्हणटा तांकां आनी ते तुका सगळें तरेचो एडवाइज करता फक्त तुगेली ती गाडी घेतली आयलो अशें तरेचें न्ही सगळें म्हणजें दुरुस्त करपी धरून गाडी बाकीचें कितें कशी चलता कशी चलोवपाक शकता खंय वेळा प्रोब्लम जालो जाल्यार तेका फोन कर जाल्यार त्या फोनाचेर तो सगळें सांगता अशे तरेन आसता तो एडवायजराचो जाॅब तयार जाला आता म्हण तेका स्किल भरपूर लागता तशे तरेचे आनी हें आता पयलीं भशेन क्लर्क बीर्क म्हणटा ते कारकून बिरकून म्हणटा तशें कांय उरलें ना काॅर्पोरेट जग जे आसा ते काॅर्पोरेट जगान भितर आतां बहुतेक सगळ्यांक मागीर तें मार्केटींगा भितर आसूं एडवर्टीजमेंटा भितर आसूं वा आनी खंयूय वचून कोणाक कोंन्टेक्ट करपाचो कोणाक सर्वे करपाचो आनीक कितें करपाचें असलें बसून जें कितें आता तें सगलें हातून भितर तांकां सगळ्यांक एक्जीकिट्यू म्हणटात ताका ज्ञानूय इल्लें चड लागता नाॅलेज इल्ली चड लागता आनी सगळ्यो गजाली तुका खबर आसपा जाय अशे तरेच्यो गजाली आतां तयार जाल्ल्यो आसा म्हणजे सेल्स मॅन जो पसून आसता ताका आमी एक्जीक्यूट्यूव म्हणटात अशे तरेचे जाॅब तयार जाल्ले आसात